ہمارے زمانے میں آج کل کی ٹائم پر کسان لوگ جو فصل اگاتے ہیں بہت سارے کسان ایسے ہوتے ہیں جو صرف ہری سبزی اگانا پسند کرتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ اناج گیہوں مکئی اور اس کے علاوہ دھان وغیرہ اگانا بہت پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ فصلیں وہ ہوتی ہیں جو موسمی ہوتی ہے مطلب کہ کچھ فصلوں کا موسم آتا ہے تو وہ تب اگائی جاتی ہے جیسے گیہوں کا موسم آتا ہے تو گیہوں مکئی کا موسم آتا ہے تو مکئی اور اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری فصلیں ہیں جو اپنے اپنے موسم میں اگائی جاتی ہے لیکن اس میں کسانوں کی بہت محنت ہوتی ہے اور اس میں وہ لوگ دن رات محنت کرتے ہیں تب جا کر کے یہ فصلیں اگا کرتی ہے تو یہ جو ان کی قربانی ہوتی ہے اس کا اپنا ہی صلہ ملتا ہے جس سے معاشی حالت کو بہتر بناتے ہیں اور اس میں وہ بہت محنت کرتے ہیں تاکہ اگلی بار اچھے سے اچھا فصل اگے تاکہ لوگوں کو اچھی فصلیں ملے جس سے وہ لوگ اپنی معاشی حالت کو بہتر بنا سکے